सोलोंथाय साख्रि मावनाय आरो समाजारि थाथायनि बिथिङाव क'क्राझार जिल्लानि आइजोफोरनि सिगाङाव नुजानाय गिबि जेंना आरो खाबुफोरा जाहैबाय जेरै जुदि जेंनाफोरखौ नायोब्ला जेरै माखासे हिनजावसा गथ'फोरा फरायफुनायावनो थाब हाबा जायो आरो फरायफुनायावनो हाबा जानायनि खारनाव फरायनाय कमप्लिट खालामनो हायि खारनाव माखासे इडुकेसनाव इडुकेसन सेक्टराव उन जानानै थानांगौ जायो आरो हाबा जाहैनानै खायसेफोरा फरायो नाथाय खायसेफोरा बांसिनानो गथ' गथाय जानायनि खारनावहाय न'खर सामलायनांगौनि जाहोनाव फरायालाबानो थानांगौ जायो दा बेफोरो माखासे फरायनाय सेक्टराव माखासे प्रब्लेम जायो आरो बेजों लोगोसे जेरै खामानि मावनायफ्राव साख्रि मावनायफोरावबो बिब्दिनो जायो जेरै जुदि फिसायजों हाबा जायोब्ला फिसाया आलादा जायगायाव थांनांगौ जुदि आलदा आलदा जायगायाव साख्रिनि पस्टिं आलादा आलादा जायगायावब्ला साख्रिनि थाखाय आलादा आलादा जायगायाव थानांगौ जायो आरो गोबां केसावनो नुनो मोनो जे आइजोफोरा गावनि न'खर सामलायनायनि थाखाय न'खरजों थाफानो थाखाय गावनि साख्रिखौ नागारनांगौ गोनांथि जायो दा बेफोर माखासे साख्रिनि खेत्र'आव बेफोर फैयो आरो भेन्ट्रिकेल आर्लि मेरिज जेराव थाब हाबा जायो थाब हाबा जानायनि थाखाय बुहुद खाबुखौनो खोमानानै लानाय बादि जायो दा आरो माखासे बेजों लोगोसे माखासे खाबुफोरबो थायो जेरै गभर्नमेन्टआ आथिखालनि जुगाव सेल्फ हेल्फ ग्रुपफोर थायो आइजोफोरनि थाखाय आइजोफोरनो सेल्फ हेल्फ ग्रुपफोराव माखासे स्किम्सफोर हरनाय जायो दा बे स्किम्सफोरनि थाखाय एडभान्टेज जायो हिनजावसा हिनजावफोरनि थाखाय माखासे स्किम्सफोर हरनाय जायो फायनेन्सियेल स्किम्स जेरै मुद्रा स्किम मुद्रा स्किमाव हिनजावफोराहाय माखासे साबसिडिफोरखौ मोननो हायो साबसिडिफोरा जेरै थार्टिफाइभ पार्सेन्ट आपटु थार्टिफाइभ आपटु फिफ्टि पार्सेन्ट बेबादि साबसिडि मोनो बेफोर साबसिडियावहाय गभर्नमेन्टआहाय जे साबसिडि जे थार्टिफाइभ पार्सेन्ट साबसिडि माने थार्टिफाइभ पार्सेन्टखौ गभर्नमेन्टआ गावसोरनो निजा होयो आरो बाखि जे रिमेइननिं सिक्सटि फाइभ पार्सेन्ट खालि बेखौल' सुख'नांगौ जायो आरो दा बे फायनेन्सियेल मेथडआव होननानै बुङोब्ला आथिखालाव आथिखालाव आइजोफोराबो गोबां खाबु मोनगासिनो बे मुद्रा स्किमाव नोङो माखासे मेनुफेक्चारिं इउनिट सेटाप खालामनोब्ला मेनुफेक्चोरिं इउनिटआव नोङो दखनाफोरनि जानो हागौ बा माखासे दखानफोर होनो हागौ दा बे मुद्रा स्किम मुद्रा स्किमाव माखासे फायनेन्सियेल बेनिफिट्स थायो बे फायनेन्सियेल बेनिफिट्सखौ फायनेन्सियेल बेनिफिट्सनि खाबु लानो हायो जेराव थार्टिफाइभ पार्सेन्ट आपटु फिफ्टि पार्सेन्ट साबसिडि मोननो हायो दा बेफोरो जोबोद मोजां मोनसे खाबु